समाज में यहाँ पर हमलोगों को यहाँ पेपर आता है वहाँ से सारी जानकारी मिलती है दैनिक जागरण है और भी कई पेपर आते हैं तो सबसे हमको हर जगह जगह के वह मालूम होता है कि हाँ कहाँ पर क्या हो रहा है कहाँ सरकार कैसा कदम उठा रही है क्या क्या सुविधाएँ सरकार दे रही है तो इसलिए पेपर हमलोग पढ़ते हैं अच्छा लगता है और साँस्कृतिक में कभी कभी हमलोगों के यहाँ होली दीपावली या कई यह त्योहार भी मनाए जाते हैं साँस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं या टी वी पर भी साँस्कृतिक कार्यक्रम आते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है और हमलोग बैठते हैं तो वह भी चर्चा कभी कभी होती है सब लोग बैठते हैं तो काफ़ी बातें होती हैं कि सरकार क्या कदम उठा रही है सामाजिक विषय में क्या क्या काम करा रही है अभी अयोध्या का अयोध्या में जो हुआ था और राम मन्दिर के लिए वह भी हमलोगों को बहुत अच्छा लगा फिर हमलोगों ने देखा भी टी वी द्वारा देखा न हमलोग वहाँ पर पहुँच पाए तो हमलोगों ने टी वी पर देखा हमको बहुत अच्छा लगा राम मन्दिर पर हुआ था इसीलिए हमलोग पेपर में कभी कभी हमलोग पेपर भी देखते हैं वहाँ पर बहुत सामाजिक वातावरण रहता है मिल जानने को मिलता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है क्या सरकार ऐसा

कभी कभी ऐसा भी तो जो चर्चा होती है एमा सामाजिक में यहाँ समाज में यहाँ कितनी अच्छाई होती है कितनी बुराई भी होती है तो सब लोग बैठते हैं तो सब लोग गाँव में कितनी सरकार सुविधा दे रही है कितना काम हो रहा है कितनी तरक्की हो रही है और जितना सब लोगों को समाज में ऐसा नहीं है कि हाँ और कुछ नहीं होता है होता भी है नहीं भी होता है सरकार जितनी सुविधा देती है सारी सुविधाएँ तो नहीं मिल पाती हैं लेकिन कुछ तो मिलती हैं उसी से हमलोग जितना मिलती है उतना ही जानकारी हमलोगों को मिलती है पेपर से भी जानकारी मिली तो हमलोग जान लेते हैं बाकी हमलोगों को अच्छा लगता है परिवार में सब लोग इकट्ठे होते हैं चर्चा होती है यही सब है और साँस्कृतिक में भी सरकार इतना कुछ कर रही है जागरूक कर रही है कि टी वी द्वारा भी दिखा रहे हैं साँस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा स्कूलों में भी सिखाया जाता है नृत्य वग़ैरह और काफ़ी कुछ स्कूल में बताया जाता है सामाजिक रीति रिवाज़ जो होते हैं उससे हमलोग जब इकट्ठा होते हैं तो सामाजिक रीति रिवाज़ भी मालूम हैं होता है जो नहीं मालूम है एक दूसरे से जानकारी मिलती है चाहे टी वी मोबाइल द्वारा जानकारी मिलती है इसीलिए हमलोग सब लोग पेपर भी पढ़ते हैं और टी वी मोबाइल द्वारा भी देखते हैं सामाजिक कार्यक्रम या नाटक वग़ैरह देखते हैं उसमें भी सामाजिक तो उसमें सुविधा जानकारी मिलती है साँस्कृतिक कार्यक्रम भी आते हैं टी वी पर वह भी देखा जाता है और स्कूलों में भी बताया जाता है तो बच्चों को भी शिक्षा वहाँ पर मिलती है साँस्कृतिक कार्यक्रम की सामाजिक रीति रिवाज़ जो हैं समाज में क्या होता है सब स्कूलों में भी बच्चों को भी बताया जाता है और बाकी वहाँ पर सब लोग अच्छे से हमलोग जानकारी लेते हैं और लोगों को मन लगाकर करना पड़ता है